भनसा करैमे बड्ड टेन्शन पता छै कहाँ कोना ओकरा होइ छै भनसाघरमे खाना बनाबैमे पसन्दके ओकर बर्तन सबसँ ज्यादा ई छै जे ओ हण्डी लोहाटी ई सब रोज दैए जाइ छै चाह पिएवला कप ओकर प्लेट सब सबकिछु अच्छा सजाकऽ रखबै तऽ बहुत अच्छा लागै छै सब चीज जतऽ जे रहै छै गेस्टके वास्ते मेहमानके वास्ते की सब डेली यूज करऽ के वास्ते भनसाघरमे भनसाघरमे बरतन उरतन रखनाइ सजाकऽ रखनाइ जाकऽ खाइ लागै छै भनसाघर जेनाइ कप चम्मच प्लेट सब सजाना सजाकऽ रखैके बाद बहुत अच्छा लागै छै देखैमे भनसाघरमे हमरा खाना बनेनाइ अच्छा लागै छै भनसाघरमे ताहिमे सब अच्छा लागैए हमरा बड़ा पसन्द एतै भनसाघरमे बर्तन सबके सजाकऽ रखनाइ राखैसँ बहुत अच्छा लगैए देखैमे ई घरमे सब बर्तनके एगो डोलीमे रखतै एगो शीशो रखले रहै छै भनसाघरमे एकरामे सबकुछ राखै सजाकऽ ताहि लऽ कऽ जे कहलहुँ करौछ चम्मच थारीसब अच्छा लगैए देखैमे